میرے خیال میں میری سب سے بڑی طاقت میں میرا پڑھا لکھا ہونا ہے جس کی وجہ سے میں دنیا کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل پا رہا ہوں اور کسی بھی طرح کی فیلڈ میں کام کسی بھی طرح کا کام میں آسانی سے کر پاتا ہوں اور نئی نئی چیزوں کو میں آسانی سے سیکھ پاتا ہوں جو میرے کو یہ لگتا ہے کہ میری یہ طاقت ہے جس جو پہلے کے لوگوں میں کم ہی ہوا کرتی تھی اور میرے سب سے بڑی کمزوری کہہ لو آپ یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کو کسی بھی حادثے میں یا کسی بھی پریشانی میں بہت جلدی گھبرا جاتا ہوں جس کے کارن میں اس پریشانی کا اس حادثے کا اچھے سے سولوشن نہیں نکال پاتا جس کے کارن میں اس پریشانی سے جلدی سے جلدی باہر نہ نکل پاتا اور اس کی وجہ سے میں ڈپریشن وغیرہ میں کبھی کبھار چلا جاتا ہوں تو یہ میری کچھ خامی ہیں اور کچھ میری طاقت ہیں